महाराष्ट्र में घुमण जे लाइ गेट वे ऑफ़ इंडिया आहे इअं जाम सुठी आहे ऐं विज्रेश्वरी आहे उहो बि जाम सुठी आहे हुते ॾाढा कुंडा आहिनि जंहिं मां गरमु पाणी निकिरंदा आहिनि थधा पाणी निकिरंदा आहिनि मंदर ॾाढा सुठा आहिनि उहो घुमण जे लाइ ॾाढी सुठी आहे हुते चवंदा आहिनि जंहिं माण्हुनि खे जेको चमड़ी जी जेके बीमारी हूंदी आहे फुड़ियूं हूंदियूं आहिनि उहे सभु लही वेंदियूं आहिनि उन्हनि कुंडनि में सनानु करण सां असां पाणि विया आहियूं हर साल वेंदा आहियूं मुंहिंजा सहूरा हर साल वठी वेंदा हुआ महालक्ष्मी जेको आहे उहो बि ॾाढो सुठो आहे मंदरु उहो ॾाढो मस्तु आहे हुन पासे में समुंड जो किनारो आहे ऐं हिकु एन एम ए सी सी जेको आहे बांद्रा में आहे उहो बि ॾाढो सुठो आहे घुमण जे लाइ महाराष्ट्र में पर्यटन जे ख़्यालु खां अगरि ॾिसूं त इअं पंहिंजे ख़्यालु खां ॾिसूं त उहो बि सुठो आहे मरीन ड्राइव्स आहे उहो बि सुठो आहे हुनखे त क्वीन्स नेकलेस चवंदा आहिनि उहो बि चङो सुठो आहे ॾिसण लाइ